دہلی کا فن اور دستکاری دنیا میں عالمی ذہانات اور اثرات سے جڑتا ہے اور اس اس طور پر لوگوں کو آرا اور گرافک کی دنیا جب پسند آتی ہے اور اس کے علاوہ انٹر نیشنل لیول اور اسپوٹ کا معاملہ جب ہوتا ہے تو دنیا عالمی رجحانات اور اثرات سے سننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور ایسا کرنے سے دنیا ترقی کی راہوں پر چلتی ہے اور اس اور اس چلنے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں اور آپس میں تعاون کرتے ہیں